ہیلو کیا آپ ایمیزون سے بول رہے ہیں جی میں نے کچھ دن پہلے آپ کا ایپ پہ ایک موبائل فون دیکھا تھا جو دس ہزار کا تھا اور میں نے اس کو دیکھا اور میں نے لے لیا پھر اس کے بعد میں نے جب اس کا استعمال کرا تو مجھے اتنا بہتر طریقے سے اس میں فیچرس ملے اور میں نے بہتر ڈھنگ سے اس کو یوز کرا تو اس کی کچھ باتیں ایسی مجھے بہتر لگیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہ میں آپ کو ریویوز دینا چاہتا ہوں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں پہلا کہ اس کی بیٹری بیک اپ بہت بڑھیا ہے بہت اچھے سے بیٹری بیک اپ ہے اس کا چھ ہزار ایم ایچ کی بیٹری بیک اپ ہے اور دوسری بات یہ ہے مجھے اس کا کیمرا بہت نیکسٹ لیول کا لگا جو بہت بہتر لگا پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک لائٹ ویٹ ہے مطلب آپ اس کو زیادہ وزن نہیں ہے آپ اس کو بہتر ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے جب میں ساؤنڈ سنتا ہوں تو اس کے اسپیکرس اتنے بہتر ڈھنگ سے استعمال کرتا ہوں سنتا ہوں اچھے لگتا ہے مجھے بہت پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا انٹرنل اسٹوریج جو ہے وہ چونسٹھ جی بی کا ہے پھر ساتویں بات یہ ہے کہ وہ فاسٹ چارجنگ ہے تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میں نے موبائل فون خریدا ہے تو اس سے میرے سارے پیسے وصول ہو گئے